जेना अथि मेला लागै छै सावनके मेला होइए ओहिमे दस आदमी बीस आदमी ओहिमे चलि जाइत छियै गीतनाद ओहिमे गाबैत छियै फूल अक्षत आओर लए लैत छियै केला मर मिठाइ लए लेलहुँ अगरबत्ती सलाइ ओहिठिमन चढ़ चढ़ौवा कए देलहुँ अगरबत्ती जलाए देलहुँ ओहिठिमन पूजा पाठ भेल प्रणाम पाति भए गेल जल लेने गेलहुँ जल हराए देलहुँ फूल चढ़ाए देलहुँ ओहिठिमनसँ फेर सखी सहेली आओर चलि गेलहुँ मेला ठेला घुमि फिर कऽ फेर ओहिठिमन हटि कऽ पुरुषसँ हटि कऽ अपन जमा भेलहुँ फेर अपन बाल बच्चाके लेल जे खरीदयके इच्छा भेल से अपन खरीद लेलहुँ अपन चलि एलहुँ किओ मिठाइ लेलक किओ फुकना लेलक किओ कोनो चीज लेलक किओ लेलक शृंगारिए चूड़िए ईसभ अपन खरीद बिक्री करय लागल अपन फेर इकठ्ठा भेलहुँ सखी सहेली अपन फेर चलि देलहुँ